جہاں تک بات ہے سفر کی ہم ایسے علاقے سے آتے ہیں جو بہار کے ایک پسماندہ علاقہ ہے جو سمانچل میں پڑتا ہے ارریا ایک ایسا جگہ ہے جہاں ہر سال سیلاب آنا طے ہے اور آتا ہی ہے جس کی وجہ سے راستے خراب ہو جاتے ہیں اور کچی سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں اور جو پکی سڑکیں ہوتی ہیں وہ کھبڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جانے آنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر رات کی سفر اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رات میں گاڑی نہیں ملتی ہے ا اور کچھ غنڈے چور چوہار ہوتے ہیں جو سفر میں تکلیف دیتے ہیں اور مشکلیں پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ رات میں سفر کرنا آسان نہیں سمجھتے ہیں